जैसे जनरेटर अथी बिजली पर बिजली बरै है बिजली कटि जाइ है ताहिके बाद इन्भटर पर लोग चलै है ताहिके बाद फेर सूर्य लाइट पर चलबै है ताहिके बाद फेर अपन अपन व्यवस्था करै है जैसे कोइ जनरेटर चला लै है कोइ सूर्य लाइट पर अपन काम करै है कोई जैसे पहिले अथी सूर्य लाइट कऽ कऽ अपन कोइ चलै होइ है तऽ अथी चलबै है कथी कहै है जनरेटर चला कऽ अपन काम बिजनेस अपन आगू बढ़बै है सब रङ्गके बिजली अथी करै है सबचीज कयल जाइ है जाहिसँ इन्भर्टरमे ओहिसे आगू बढ़ायल जाइ है जैसे इन्भर्टरके से आइ आइ सूर्ये प्लेट होलै आइ से बिजलिये अथिये भऽ गेलै जैसे जैसे ओहए पर आदमी जनरेटर बारि कऽ सब रऽ काम करै छै सुबिधा जे है लाइट तऽ जनरेटरे बारि कऽ करै है सूर्य प्लेट है कोइ इन्भर्टर बारि दै है चाहे कुछो बारि दै हथिन जैसे नहि है जेकरा गरीब दुःखिया रहै से डिबियो बारि कऽ काम चलै है सब चीज करै जैसे हर बिजली कटैके बाद ईन्भर्टर चालू होइ है आ ताहिके बाद सूर्य प्लेट पर रहै है सबचीज करै है सूर्य प्लेट पर आ ताहिके बाद ताहिके बाद सूर्य प्लेट परके बाद इन्भर्टर चालू करल जाइ है सबचीज कएल जाइ है आ ताहिके बाद लाइट अथी सूर्य प्लेट पर जाइ है आ ताहिके बाद अथी होइ जाइ है सूर्य कथी कहै है इन्भर्ट चालू करल जाइ है सबचीज कऽ कऽ आ ताहिके बाद होइ है गरीब दुःखिया रहतै डिबियो बाइर कऽ काम करै है सबचीज काएल है जैसे